मूं वटि अहिड़ो हिकु मसालो आहे जंहिंमें सभु मसाला पहरियों खां ई गॾजी ईंदा आहिनि त हुन खे अगरि मां चांवरनि में विझा या बिरयानी में विझा या कहिड़ी बि भाॼी हुजे जंहिंमे सवाद न ईंदो हुजे त उहे सभु स्वादिष्ट ठही वेंदा आहिनि उहो मसालो जीअं बाज़ारि में मैजिक मसालो मिलंदो आहे न हुन वांगुरु ई आहे त उहा मूंखे खरीदण जी ज़रूरत कोनि पवंदी आहे मां पंहिंजो पंहिंजो पाण ई ठाहींदी आयां हुन में मां अमचूर विझंदी आहियां ऐं छा चइबो आहे चाट मसालो विझंदी आहियां उहे सभु मुंहिंजी सीक्रेट रेसिपी आहे उहा सभु मां पंहिंजे लाइ ई रखंदमि हा लेकिन मुंहिंजे वटि आहे सीक्रेट मसालो